हँ प्रणाम प्रणाम रिजल्ट बच्चाके एक मिनट कनि हँ ठीक अइ बच्चा देखऽ लगलिए नम्बर देखऽ लगलिए ठीक छलै बच्चा नहि सब्जेक्टमे ठीक छै बच्चा लेकिन कनि अहाँ फोर्स गार्जिअन छिए ठीक छै आब जखन बच्चाके सामने कहि देबै जे तू ठीक छेँ तहन बच्चा फेर पढ़ाइमे ढिलाइ करऽ लागत ठीक छै ने तेँ ई नहि कहबै बच्चाके मुँहपर ठीक छेँ कहबै जे टीचर कहलखुन पढ़ाइपरमे विशेष धिआन दैलए ठीक छै ने तहन हेतै कि तऽ ओकरा हेतै कि सरसँ बात होइत रहै छै गार्जिअनके तऽ बच्चा गार्जिअनो लगमे डरल रहै छै आब आइ काल्हिके बच्चाके एहिना पढ़नाइ कम आओर अथी ज्यादा करै छै ताहि लऽ कऽ कनि कहबै जे सरसँ बात भेल रहौ तऽ सर कहलकौ नम्बर बढ़िआँ नहि छै ठीक छै ने तऽ कनि घरपरमे ज्यादा तोरा मेहनति करैके जरूरत छौ हँ नम्बर ठीक छै होइ छै बच्चाके बहुत सारा बच्चा भऽ सकैए दुइए घण्टा पढ़ैत हेतै लेकिन बढ़िआँ पढ़ैत हेतै ठीक छै ने पूरा कन्सेप्टसँ पढ़ैत हेतै एहिनो कि होइ छै बच्चा मतलब हँ तऽ बच्चा जे बच्चा पढ़ैमे तेज हेतै ओ बदमाश हेबे करतै ओहिके लेल कोनो डरैके बात नहि छै दोसर बच्चाके सामने कहबै ने जे पढ़ाइ ठीक कऽ रहल छेँ तू बढ़िआँ विद्यार्थी छेँ तहन ओ पढ़ाइमे लूज करत तऽ आओर अहाँके नहि पढ़त ठीक छै ओकरा कहबै एगो चीज जे तोरा एना एना बात सरसँ बात केने रहिऔ तऽ कहलखुन हँ जे पढ़ाइमे कनि तू लूज कऽ रहल छही ढिलाइ कऽ रहल छही ठीक छै ने तऽ पढ़ाइके विशेष धिआन दही ओ तऽ तकरा बाद हेतै कि तऽ अहाँके सामनेहिओमे बैसिकऽ एक दुइ घण्टा पढ़तै तऽ आओर विशेष नॉलेज ओकरा बढ़तै डँटनाइ तटनाइ तऽ होइत रहै छै ठीक छै आओर डँटितो रहै छिए जतऽ जे आवश्यकता पड़ै छै ओ चीज तऽ हमसब करै छिए कोचिङ्गमे लेकिन किछु अहाँसबके रेस्पॉन्सिबिलिटी अइ हमसब जे मतलब टीचरेपर जे सबकिछु छोड़ि देबै तऽ दिक्कत छै ने किछु अहूँसब धिआन दिऔ जे कोचिङ्गसँ अबै छै तऽ कि पढ़ाइ कि केलकै नहि केलकै ठीक छै बच्चा बढ़िआँ छै एहिके मतलब ई चीज नहि होइ छै जे आब घरपरमे बिल्कुले पढ़ाइ नहि करतै तऽ कनि अहूँसब बार बार डाँटैत रहिऔ कहैत रहिऔ जे कोचिङ्गसँ जे टास्क भेटै छौ ओ टास्क पूरा कऽ कऽ जाही ठीक छै नहि तऽ कभी कदालसब बन्द नहि नहि तऽ ओकरा कहिओ कालके चेक कएल करिऔ कि जे देखिऔ तोहर कोचिङ्ग जे गेल रहेँ ट्यूशन जे गेल रहेँ तऽ ओकर टास्क कि सब देल गेल छौ टास्क पूरा केलहिन हँ कि नहि केलहिन हँ ओकरा सबके यादे करैके लिए दै छिए फेर बनबैओके लिए दै छिए ओकरा सबके सिलेबससँ तऽ पूछल करबै जे याद करैलेल कि देलखुन हँ या फेर बनबै लेल कि देलखुन हँ कनि चेक करबा तऽ ओसब कखनो कालके चेक कएल करबै तऽ ओकरा ई चीज हेतै जे हमरा गार्जिअनो चेक करैए कि कोचिङ्गपरमे हम पढ़ाइ करै छिए कि नहि करै छिए ठीक छै ने ठीक छै ठीक छै हँ ठीक छै बुझलिए तऽ अहाँ कनी बच्चाके गार्डिङ्ग कएल करबै आओर देखबै बाद बाकी आओर कोनो टेन्शन नहि तऽ आउ कोनो दिन